आं बलिवुड फोरनि एक्ट'र फोरजों मोखांजों मोखां लोगो हमनो लुबैयो आरो आं बिसोरजों लोगो हमनानै आं बिसोरजों फट' लानो गोसो आरो बे फट' फोरखौ ससियेल मिडिया आव आपल'ड खालामनो गोसो आरो आं बिसोरनाव सोंगोन नोंसोरो मा जायो नोंसोरो मा खालामनानै थायो नोंसोरो बेसेबांसिम फरायनाय नोंसोरनि न'आव साबैसे फेमिलि फोर दं बेफोरखौ आं सोंगोन आरो बिथांमोननि हबि फोर बायदि बायदिफोरखौ सोंगोन मानोना आंबो बिथांमोनबायदि फावखुंगुर एक्ट'र जानो गोसो बेनिखायनो आं बिथांमोनजों मोखांजों मोखां लोगो हमनो लुबैयो आरो बिसोरजों गोबां खोथा सावरायनो गोसो जायो आरो आंबो बिथांमोनबायदि सासे फावखुंगुर एक्ट'र बिथांमोनबायदि जानो गोसो मानोना बिथांमोना गोबां मोजां मोजां एक्टिं खालामनानै जों सुबुंफोरनि गोसोखौ गोजोन होयो आरो जोंखौ बिदिनो गोबां मोजां मोजां ओंथि गोनां बाथ्राफोरबो बुंनानै जोंखौ मिथिहोयो बुजि होयो बेनिखायनो आंबो सावथुननि एक्ट'र फोरबायदि एक्टिं खालामनो गोसो आंबो सासे फावखुंगुर जानो गोसो बेनिखायनो आं बलिवुड नि फावखुंगुरफोरखौ लोगो हमनो जोबोद गोसो जायो